जोंनि जिथुनाखि एरिया दङ बेयाव जोङो ट्रेडिसिनेलि जेरै जोङो बि बिफां गायो बिदिनो आंबो मालाबा बिफां गायोब्ला बे सेस्टेमखोनो जों बाहायो जोंनि बारि हायाव जोङो बिफां गायो जोङो बाहेरनिफ्राय जोङो हा लाबोआ बे जिथुनाखि बारि हायाव जिबायदि हा दङ बेखौनो जोङो हासार होनानै हाखौ जावग्लिनानै जोङो ओह दंफांखो गायो जोङो बेखिखे आंहा गय दंफां गायनायनि एसे एक्सपिरेन्स दङ जेब्ला आङो जोहानि न'नि बारियाव जोङो आङो गय दंफां गायदोंमोन बे समाव जोङो एसे हाखौ जावनो गोनां जायो हाखौ एसे गोथौ जावनानै जोङो बे गोथौ हाखरखौ जोङो ओह गोबोर हासार होनानै जोङो मिक्स खालामो हाखो आरो बिनि उनावनो जोङो गय बिफांखौ गय फुलि बिफांखौ जोङो हायाव होनानै जोङो फबनानै गायो बिखेकखे आङो बारा मानि हासार बाहायाखै आङो जिथुनाखि अरगानिक जोंनि लकेलाव मोनो बे गोबोर हासारखौनो जोङो बांसिन बाहायो आरो लोगोसे जोङो दंफाङा सेहेराया एसे गाज्रि जालाङोबा जोङो गेजेर गेजेर जोङो इउरिया एसेबो होयो नाथाय जेसेबां हायो जोङो इउरिया हासारखौ जोङो बाहायनायनिफ्राय जोङो बारग' नांगोन आरो जेसेबां हायो जोङो अर्गेनिक जोङो हासार बाहायनांगौ जेरै गोबोर हासार बेनो सोबनिफ्राय साबसिन जायो आरो बेजों लोगोसे आरो जोङो खानस्रि हासारबो जोङो बानायनो हायो उह जोङो मोनसे जायगायाव जोङो हाखौ गिसि दोन्नानै खानस्रि जायो बेनिफ्रायनो जोङो बे हाखौबो जोङो इउस खालामनो हायो जोङो दंफां गायनायाव दंफां गायनाय आरो बायदिसिना जोङो बिबार गायनायाव आरो जिथिनि दाबाय जि जिहेथु दाबायदि बोथोर दानि बोथोरा इमान एभेलेबल नंला माबानायनि थाखाय दंफां गायनाय माबा माबि खालामनायनि थाखाय मा जायो दैज्लाङाव अखाया हाबाय थायो आरो मेसेङाव जोंहा अखाया बहुथ खम जायो दा जेब्ला अखा गैया जायो होमबाना हा फोरा रानलां जोबो आरो गोदान गोदान दंफां गायनायफोरा बिलाइफोरा रानलांजोबो दा बेनिखायनो जोङो दंफां गायोब्ला जोङो बेखौ जोङो आलबो लानांगोन बिनि नांगौफोरखौ जोङो सुफुं नांगोन जेब्ला जेब्ला अखा गैया अब्लाना जोङो दै पाम्प जोङो बहायनानैबाबो जोङो दै सारना होनांगोन बिफां सायाव आरो

थांनाय बोसोराव आङो गय बिफां आङो फुलिबो बानायदोंमोन दा बे गय बिफां फुलियाव मेसें बोथोराव देग्लायनि मेसें बोथोराव आङो सान्नै सानथामनि गेजेरावनो खोनसे खोनसे आङो दै होनो गोनां जादों मानोना अखा गैयामोन नालाय अखा गैयाब्ला मा जायो गय फुलिया रानलांजोबो बिलाइया खालारा चेन्स जालाङो ग्रिननि जायगायाव बेनि कालारा गोमो जालाङो गोमो जालांब्ला दंफाङा दुरबल जालाङो जिथुनेखि प्रसेस दंफांनि फुट बनायनाय प्रसेस बे खमिलांनानै दंफाङा थैलानो हमो दा बिदिनो बेनिखायनो जोङो मानि दैखौ जोङो होथारनांगौ आरो जों जिसिबां हायो जोङो गोबोर हासार जों बाहाय नांगौ फुलि बानायनायावबो जों गोबोर हासार होनांगौ मानोना हासारनि सायावसो दंफाङा देरलांगोन हासार मोजां जाबासो दंफाङा मोजां जालांगोन

जिहेथु जोंनि एरियाया दायो मानि पुलुसनानो बारा जाबाय प्लासटिक इउसया बारा जाबाय हागौमानि जोङो प्लासटिकफोरखौ जोङो मोनसे जायगायाव जोङो डिसपस खालामनाङो जाहाथे जोंनि सोरगिदिं हाया मैला जाया आरो जुदि नुयो होमब्लाना जोङो लोगो लोगो बेखौ मानि डिसपस खालामनांगो प्लासटिक बेग माबा माबिफोरखौ दानि आरो पेकेटनि बुसथु बुहुथ जाबाय नख'राव प्लासटिक बाहायो बुहुथ पेकेट गथ'फोर थाब्ला जानाय मुवा बेसादफोरखौ पेकेटआव मोनो बेनिफ्राय पेकेटनिफ्राय ओह पलिउट जायो हाया बिनिखायनो जोङो साफा खालामनांगो जेसेबां हायो जोङो प्लासटिक पेकेटफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो डिसपस खालामनांगौ मोनसे जायगायाव आरो इनभार्नमेन्ट फ्रेनलि जोङो बुस्थु बाहायनांगो जेरै फाथोनि जोङो मना मोनो जोङो बाजार साजार खालामबा जोङो बे फाथोनि मनाफोरखो बाहायनांगौ जाहाथे जोङो प्लासटिक बाहायनायनिफ्राय बारग'यो होमब्लाना जोङो बे फाथोनि मना मोनसेजोंनो जोङो बोसोरसो बोसोरनै जोङो बाजार खालामनायाव जों बाहायोब्ला बुहुथ मानि प्लासटिक बेग जोङो खम इउस खालामनाय जासिगोन जायो बेनिखायनो आरो फारसेथिंजाय बे हानि पलुसनखौबो बे खमायो आरो जिहेथु माय गायनाय बोसोर बेथोराव बहुथ मानि केमिकेल इउस खालामो मानसिफोरा दानि जुगाव केमिकेल फार्टिलाइजार बेफोरखौबो जोङो जिसिबां हायो जोङो खमायनांगो मानोना केमिकेल फार्टिलाइजार इउस खालामबाबो जोंनि हानि कुवालिटिया खमाय लाङो हाया डिग्रेड जालाङो बेनिखायनो जोङो बेयावबो दुब्लि हायावबो जोङो माय गायोब्लाबो गोबोर हासारखौ जों बाहायनो हायो बा बेलेग अयन' मानि हासारखौबो जोङो बाहायनो हायो जाय मानि अर्गेनिक